नमस्ते मैम जी मैंम अच्छा तो अपने अपने अपनी समस्या को हल करने के लिए सही जगह फोन किया है हम लोग एक ऐसी संस्था है जो प्लंबर से संबंधित सभी कामों को कर लेते हैं चाहे नई वायरिंग करनी हो चाहे आपका प्लंबर में जो भी पाइप टूट गये हो या टोंटी टूट गई हो या प्लंबरिंग से समस संबंधित कोई भी समस्या हो हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर हैं तो हम आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे इसके संबंध में

जी मैंम तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टोंटियाँ टूटी है वो क्या टोंटियाँ खराब हो गई है या अब भी काम करने के लिए बची हुई हैं दूसरी लगवानी पड़ेगी मैंम थोड़ी जानकारी आपसे यह भी चाहूंगा कि जो टोंटियाँ लगेंगी वो मतलब आपके पास उपलब्ध है या मैं खुद लेके आऊं आपके पास जी मैं तो अब यह बताइए कि आप कैसी टोंटियाँ लगवाना पसंद करेंगे प्लास्टिक की टोंटी टोंटियाँ सही है कि स्टील की टोंटियाँ चाहिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक की टोंटियाँ हैं वो दिखने में तो इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन उससे पानी का प्रेशर है और जो पानी की मात्रा होती है वह ज्यादा आती है जबकि जो स्टील की टोंटियाँ होती है उसमें आपको वारंटी मिलेगी पाँच साल छः साल की लेकिन इनसे आपका पानी कम आएगा और उनके टूटने की संभावना ज्यादा रहती है लेकिन साथ में आपको इसकी वारंटी भी मिलती है तो मैंम अगर किसी ऐसी जगह पर आपको लगवाना है तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप वो स्टील की टोंटियाँ लगवाई है लेकिन अगर आपको पानी की हर समय जरूरत है तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप उन टोंटियों का उपयोग करिए प्लास्टिक की टोंटियाँ जिनका खर्चा भी कम रहता है सस्ती भी रहेगी और आराम से आप इनको लगवा भी सकते हैं और जब जरूरत हो तो आप इनको बदलवा भी सकती हैं जी मतलब तो आपको टोंटियाँ ऐसी चाहिए जो स्टील की हों जी मैंम अब ये बताइए कि ये अलग अलग रेंज की हमारे पास टोंटियाँ हैं एक है पाँच से पाँच सौ से एक हज़ार के बीच में एक है हजार से पंद्रह सौ के बीच में और एक है पंद्रह सौ से दो हज़ार के बीच में कितनी रेंज तक लगवाना चाहेंगे मैंम आप पाँच सौ वाली ले आए मैंम कितनी टोॉटियाँ चाहिए मैंम अगर आप कहे मैंम मैं तीन टोंटियाँ ले आऊं एक टोंटी एक्स्ट्रा दे दूँ आपको ताकि कभी भविष्य में जी मैंम तब कब कोई भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो आप इन टोटियों को बदलवा के आराम से काम करवा सकती हैं अपना मैंम पता बताइए कहाँ पे आना है जी मैंम ठी ठीक है मैंम फिर मैं फिर कल आता हूँ आपके यहाँ